चलो हून भई हून आइया खेल्लने दा खेलें दे बारै च तुसेंगी सनाचै कि पैह्लें ते अज्जकल दे पैह्लें दे जमानै च केह् फर्क ऐ ठीक ऐ ऐं ते पैह्लें दे ते जेह्ड़े पैह्लें दे बच्चे हे उंदियां दिक्खो हाइटां ते ओह् लोग सौ सौ साल बी जींदे हे म्हाराज इक्क सौ बीह् बीह् साल बी उंदे लोकें दी उमर ही अज्जकल खिच्चियै में ते आक्खनी अज्जकल ठाह्रें सालें दे बच्चे ई छोड़ियै चार चार सालै दे बच्चे गी कुसै गी शुगर होआ दी कुसै गी किश होआ दा ऐं पैह्लें ना होंदियां हियां शुगरां ते ना बमारियां होंदियां हियां ते ओह् केह् करना म्हाराज खेत्तरें ई खुंबा गुड्डनै गी बौह्ना ते खुंबा गुड्डी सुट्टना कुदै सब्ज़ियां राह्दे कुदै किश करा दे बच्चे कदें मिट्टियै कन्नै अज्जकल ते कदें बच्चे मिट्टियै बिच गलोदन मां उंदी ओल्लै चुक्की लैंदी भई इत्थें बड़ी मिट्टी ऐ ई इत्थें निं खेलेओ तुस उनें केह् चाहिदा साफ सुथरी जगह ते बच्चें दी हालत दिक्खो इन्नी खराब ते तुसें गी केह् सनांऽ जेह्ड़े पैह्लें लोग हे उनें केह् करना अपने लस्सी कन्नै फुल्का खा दे कुदै कुदै किश खा दे कुदै दौड़ा दे कुदै खेला दे कुड़ियां लूत्ता खेल दियां हियां इन्नियां लम्मियां लम्मियां शैल जोआनन कुड़ियां होंदियां मुट्टियां बी शैल होंदियां हियां अज्जकल म्हाराज कुसै दी गल्ल केह् करनी मेरी कुड़ी ऐ कदें किश खानै दी ते गल्ल गै छोड़ो ते मुढ़ा मेरा पैह्लें उसी फोन चाहिदा ते भी उन्नै दौ ग्राह मुहैं गी जाङन ग्राह् ते उन्नै ढलदा निं ऐ नेईं तां ओह् ग्राह् ते ओह् ढाली गै निं सकदा बगैर फोनै चार बच्चे न साढ़े घर बिच अगर उनें गी फोन निं थ्होऐ उनें रुट्टी बिल्कुल निं खानी खेल्लनै दा कोई पता निं आं एह् ऐ नी कुदै भापा बाहर लेई जंदे क्रिकेट कुदै इयां बैट बॉल खेल्लदे न ते इंया अस थोह्ड़ा बचा दे न अच्छा रिश्तेदार म्हाराज घर आई जाङन ते रिश्तेदार बेचारा बैठी रौहंदा ते बच्चे म्हाराज फोनै भ लग्गे दे उनें ई एह् निं पता मेरी मासी आई मेरा मामा आया जां मेरा एह्दे कन्नै केह् रिश्ता एह् मेरी बू जी आई दी अं'ऊ एह्दे कोल बैठां आं पैह्लें लोग आंदे हे म्हाराज बारां बारां बजे तक्क गप्पां लानियां अपने खानी पीनी खेल्लना कोई बैट बॉल खोल्ला दा कोई गुल्ली डंडा खेल्ला दा कोई ब्हांटे खेल्ला दा ऐं जनानियें दी बी इयै हालत ऐ म्हाराज जनानियां पैह्लें आटा गुन्ना दियां उंदियां बाहमां ठीक अज्जकल जनानियें गी बाहमां पीड़ होंदियां कपड़े अस लोग केह्दे च धोने मशीनै च धोने मशीनै बिच धोने ते बाहमां साढ़ियां कुत्थां ठीक रौह्नियां पैह्लें जनानियां डम्मनियां चला दियां हियां इक्क एक्सरसाईज होंदी ही उंदी बाहमें दी पूरी एक्सरसाईज म्हाराज मसल स्हेई जिसी जनानियें गी पुच्छो इक्क आक्खदी म्हाराज मिगी केलेस्ट्रोल होई दा कोई आक्खदी मिगी शुगर होई दी कोई आक्खदी मिगी एह्कड़ी बमारी लग्गी दी कोई आक्खदी मिगी म्हाराज मिगी माईग्रेन होई दी पैह्लें जनानियें गी कोई किश निं होंदा हा क्योंकि ओह् कम्म करदियां हियां कम्म करने कन्नै बॉडी जेह्ड़ी ऐ ओह् पूरी फिट रौहंदी बंदे दी ऐं अच्छा जियां इक्क हून फोन ऐ बच्चे इक्क ते पैसे मां प्योऽ नै फोन च पाये दे कुछ ऐसी ऐसी गेमां खेल्लदे ते मां प्योऽ गी पता बी निं होंदा पैसे उड्डे दे होंदे फंक्शन च बच्चे जाना उनें ई एह् निं पता की बच्चा एह् थोह्ड़ा मामा जां थोह्ड़ी मासी ऐ फोन दिंदियां जनानियां उत्थें बैठाई ओड़दे साढ़ी आपूं एह् हालत ऐ असें कुसै ई केह् आक्खना ऐं फोन बगैरा साढ़े बच्चे रुट्टी तगर निं खंदे थ्होग ते ओह् जेह्ड़ा ग्राह् ना ओह् बच्चे दे मूंह् च जाह्ग ते पैह्लें बच्चे हे उनें अपने फोन दिक्खना हाइटां दिक्खो ओह् जींदे बी कोई नब्बे नब्बे साल अज्जकल दे त्रैऽ त्रैऽ साल म्हाराज बड़ी बड्डी गल्ल ऐ शुगर होआ दी कुसै ई कोई बमारी होआ दी कुसै ई कोई बमारी होआ दी ऐं पैह्लें बी लोग जेह्ड़ा अपनी जिंदगी जेह्ड़ी ओह् जींदे हे अज्जकल बमारियां जादै न पैह्लें अच्छा खाने पीने दे मामले च तुस दिक्खी लैओ मोमो पिज्जा ओह् पैह्लें लोग एह् चीज़ां नेईं खंदे हे उ'नेंगी कोई हेल्थ इश्यू नेईं होंदा हा हर बंदा अपने घर फिट रौहंदा हा बच्चे बिल्कुल बी बमार निं रौहंदे हे अज्जकल ते जनानियां जादै निं चाली चक्कर म्हीनै दियां डॉक्टरें दे लांदियां न ओह् कीऽ लांदियां की रुट्टी चज्जै दी नेईं खलानी उनेंगी बाहरै दी रुट्टी खलानी होटलें दी रुट्टी खलानी